हून दिक्खेआ जाए जे हून अस गल्ल जे करचै ते जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ ओह् साढ़ी ऐजुकेशन लेई बड़ी हैलिपफुल ऐ बड़ी जादा लाभदायक रेही ऐ ओह् इस बास्ते कि जियां साह्नू पैह्लैं केंईं ऐसियां चीज़ां हियां जिंदी बज़ह् कन्नैं ऐनी बंदा मतलव कुश बी करी सकदा हा अपनैं बिच्चें अस मतलव कोई बी जियां कम्म होऐ कोई बी किश बी करनां होऐ बंदे नै जियां मतलव पढ़नां ऐ ते जिन्नी देर तक ओह् स्कूल जाईयै लैक्चर अटैंड नेंई करै टीचर दा ते ओह् हैनी करी सकदा पर हून साढ़ा इन्ना आ कि जे अस मतलव अस बमार होई जन्नें आं जां अस नेंई जाई सकदे स्कूल ते साढ़ा इन्ना ऐ कि अस मतलव जेह्ड़ी टैकनॉलजी नै साढ़े लेई एह् चीज़ां बनाई दियां नैं फोन दी बज़ह् कन्नैं अस मतलव साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी ऐजुकेशन ऐ उसी अस मतलव करी सकदे हां ते साढ़े लेई मतलव कि बड़ी जादा मददगार रेही ऐ अस मतलव कोई बी अस अज्ज स्कूल नेंई बी गे ते मतलव जियां साढ़े कोई स्हेली होऐ ते अस उसी बोलियै कि जेह्ड़ा अज्ज असेंगी पढ़ाया ऐ तूं स्हानू फोन बिच्च भेजी ओड़ ते उस चीज़ कन्नैं ओह्कड़ा ओह् साढ़े लेआ चलाया ऐ टैकनॉलजी चलाई ऐ एह् साढ़ी पढ़ाई लेई बड़ी जादा महत्वपूर्ण रेही ऐ जिसलै हून पैह्लैं दिक्खेआ जाए ते जेह्ड़ा साढ़ा करोना चला जदा हा करोना किन्नां बड्डा साढ़े पर परकोप हा ते उस मतलव उस टाईम बिच्च साढ़ी ऐजुकेशन इयो साढ़ी जेह्ड़ी ऐजुकेशन पढ़ाई ही ओह्दे पर स्हानू बड़ा जादा खर्चा होई दा हा कि जे इन्नी मतलव साल दो साल क्योंकि बमार दा कोऊ पता नी हा कि कुस टाईम किन्नें टाईम तक्कर रौह्नी ऐं किन्नें किन्नी देर तक्कर चलनीं ऐं ते इस चीज़ दा मतलव कोई नी हा आक्खी सकदा मतलव लगदा गै नी हा कि एह् बमारी कदैं रुकग जां मतलव कियां उस टैंम ते ओह्दा एह्दी दवाई दा बी ऐनी बने दा हा एह्दी बमारी कियां बनाई जाए जां कियां इस महांमारी कोला दा लड़ेआ जाए ते उसले मतलव हर बंदा टैंशन बिच्च गै हा सारें कोला दा बड्डी टैंशन ही ओह् ही इक स्टुडैंट आस्तै स्टुडैंट आस्तै टैंशन एह्दी ही कि जे साल दो साल स्कूल जां कालेजिस बंद रेह् उंदे लेई पढ़नां मतलव कि बड़ा जादा मुश्किल होई दा हा क्योंकि उनैं कलासां कियां लानियां स्कूल कियां जानां कोई ऐसा बंदा नी मिली जाए जिसली मतलव करोनां होए दा होऐ मां बब्ब गी बी मां प्यो गी बी इयै टैंशन ही कि कोई मतलव साढ़ा बच्चा कोई खतरे बिच्च नी होई जा जां कुश बी ऐ ते इस चीज़ दा गै मतलव बड़ी जादा टैंशन होई दी ही ते चलो मतलव बड़ा जादा ओह् टैंम साढ़े लेई बड़ा जादा मतलव कठन हा मुश्किल हा ते ओह् साढ़ा साथ दित्ता ओह् दित्ता टैकनॉलजी टैकनॉलजी नै